थांनाय बाकसा जिल्ला मुसलपुराव जालांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि देंखोयारि फोरबो एबा बादायलायनायाव आङो बाहागो लादोंमोन आरो बे बादायलायनायाव आं बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे बादायलायनायाव गुबुन गुबुन ओनसोलनि बा गुबुन गुबुन जिल्लानि सुबुंफोराबो फैदोंमोन बेवहाय बादायनो मोननानै आं निजेखौनो गोबां गोदान आयदाफोरखौ सोलोंनायनि खाबुखौ मोनदोंमोन लोगोसेयैनो आं आंनि रोंगौथि लोगोसे आंनि जे रोंनाय बे रोंनायखौ आङो बेवहाय बादायनायाव दिन्थिफुंनानै आङो आंनि रोंनायखौ गुबुननो दिन्थिनो हानाय बे खाबुखौबो मोनदोंमोन लोगोसेयैनो बे बादायलायनायाव आङो देरहानो हायाखैमोनब्लाबो आङो बादायनायाव बाहागो लानानै आं गावखौनो गोग्गानाय मोननो हादोंमोन बे देंखोआरि फोरबो एबा बादायलायनायाव बा फालिथायाव गोबां ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा फैनानै बाहागो लाफैनानै गावबागावनि रोंनाय बा रोंगौथिखौ दिनथिफैदोंमोन बेवहाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनाय देंखोगिरिफोरनि जे रोंगौथि बेफोरखौ नुनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन आरो सोलोंनायनि खाबुखौबो मोनदोंमोन बेफोरो खाबुफोरखौ लानानै आं आंनि इयुनाव आंनि जे देंखो बादायलायनायाव बाहागो लानाय बेफोरखौ आङो फोसाबनायनि आरो बेफोरखौ मोजां खालामनायनि खायसे रोंगौथिखौ आङो लाबोनो हादोंमोन बे देंखो बादायलायनाय फोरबोआव गुबुन गुबुन ओनसोलनि गोबां गोरों गोरा आरो गियानि गुनि समाज सिबियारि सुबुंफ्राबो बाहागो लाफैदोंमोन जोबनायाव बे देंखोआरि फोरबो एबा गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनाय बे बाहागो लागिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लानानै गावबागावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायजों लोगोसे बेवहाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि देंखोगिरिफोरजों सिनायलायनो आरो बुजिलायनो बुजिलायनायनि खाबुखौ मोननो हादोंमोन बे बादायलायनाय देंखोआरि बादायलायनायाव जों गावजों गावनि गेजेरावबो सिनायथि जालायनायजों लोगोसे गावबागाव देंखोनि सोमोन्दै थानाय जि गियान बा रोंगौथि बे रोंगौथिखौ जोङो जोंनि लोगो बा फ्रेन्डसफोरनि गेजेराव जोङो बेखौ सावराय लायनानै सेयार खालाम लायनायनि बे खाबुखौ मोनदोंमोन दा बेफोरबायदि देंखोयारि फोरबो एबा गुबुन गेदेर गेदेर फालिथायफोराव बाहागो लानायनि गेजेरजों जों साफ्रोमबो जाखांफुनाय लाइमोन एबा देंखोगिरिफ्रा गावबागावनि रोंगौथि बा रोंनायखौ दिन्थिनायजों लोगोसे बा खननायजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन देंखोगिरिफोरनिफ्रायबो खायसे मिनथियै बा रोङैखौ जोङो मिन्थिनायनि बे खाबुखौ मोनो दा बेखायनो जोङो मिजिंथियो दा बेफोरबायदि देंखोआरि फोरबो एबा गिदिर फालिथायफोरखौ जुदि जोंनि बेफोरबायदि ओनसोलावबो खालामोब्ला बा खुङोब्ला बेफोरबायदि गोग्लैसोनाय बेकवार्ड एरियानि गोबां जाखांफुनाय लाइमोन बा देंखोगिरिफ्राबो गावबागावनि जेखिनि रोंनाय बा गावबागावनि जेखिनि रोंगौथि बे रोंगौथिखौ गुबुननि सिगाङाव दिनथिनायनि बे खाबुखौ मोनगोन बेखौ आङो मिजिं थियो आरो बेफोरबायदि देंखोआरि फोरबो एबा फालिथायनि गेजेरजों जोङो जाखांफुनाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बा जोंनि उन जेनेरेसनखौ फैबाय थानाय जोलैखौ जोङो देंखो बा गुबुन गुबुन आयदानि सायाव जों माबोरै जौगानांगौ बा माबोरै जोङो जौगानायनि लामायाव जों खारफानांगौ बेनि सोमोन्दै जोङो गियान होनो हायो बा जोङो सोलोंथाय होनो हायो बेनि अनगायैबो बे देंखोआरि फोरबो एबा गुबुन गिदिर फालिथायफोराव बाहागो लानो थाखाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरजों जोङो गावजों गाव सावरायलायनायनि गेजेरजों जों गोबां मिथियै खायसे बाथ्राफोरखौ जों सोलोंनायनि खाबुबो मोनदोंमोन बे देंखोआरि फोरबो एबा फालिथायाव जों गासै नै सान थादोंमोन लोगोसेयैनो बेवहाय जोङो जानाय थानाय आरो गासै नांगौ जेखिनि सुबिदा बे सुबिदाखौ जोङो देंखोआरि फोरबो फालिथायनि रिसिपस'न कमिटिनिफ्राय जोङो मोननो हादोंमोन आरो बेफोराव जोङो जेबो उसुबिदा बा जोङो जेबो जेंना मोनाखैमोन बेजों लोगोसे जोंनि थांलाय फैलाय बेफोरनि गासै सुबिदाखौ बिसोरनो बिथांमोनहानो खालामनानै होदोंमोन आरो बे देंखोआरि फोरबो एबा फालिथायाव जोङो बाहागो लानो खाबु मोननानै आं निजेखौनो जोबोद गोग्गानाय मोननो हादोंमोन लोगोसेयैनो आंजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनि जाय बादायारि बिथांमोन बिथांमोनहाबो बिथांमोनहाबो बिथांंमोनहाबो देरगानाय बा गोग्गानाय मोननो हादोंमोन दा बेफोरबायदि देंखोआरि फोरबो एबा फालिथायफोराव बाहागो लानाया जों फैबाय थानाय उन जोलै बा दानि जाखांफुनाय फरायसुला बा फरायसुलिफोरखौबो गावबागावनि जेखिनि रोंनाय बेखौ दिनथिनायनि मोनसे खाबु बे खाबुखौ होयो बा खाबु लानायनि बे सुबिदाखौ होयो